وعلیکم السلام کیا حال ہے جی تم تین دن سے نہیں آ رہے ہو میدان میں دیکھیے یہ دیکھو یہ بہانے بازی میرے پاس مت دو اس لیے کہ تم اچھے کھلاڑی ہو اس لیے میں تجھے دھیان دے رہا ہوں تم اچھا کیک مارتے ہو تم اچھا طریقے سے کھیلتے ہو کھیل تو ویسے بہانہ بازی کرو گے کیسے چلے گا نہیں دیکھو یہ سب بہانے بازی اچھی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کھیلو میرے سامنے کھیلو تم کھیل کر کے اچھی جگہ پہ پہنچ سکتے ہو تم اچھے کھلاڑی ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نگرانی میں رہو ہاں تو آپ سے ایکسکیوز نہیں چلے گا دو تین دن ایسا یہ سب بہانے بازی ہوئی میں چاہتا ہوں تم ڈیلی آؤ کھیلنے کے لیے میدان میں میں نہیں دیکھ رہا ہوں پچھلے تین دن سے اچھا تو ویسے تمہاری طبعیت کو ہوا کیا تھا اچھا اچھا ہاں تو دوا ہاں تو دوا ٹائم سے لیتے رہنا اور دو تین دن تم کہہ رہے ہو تو میں مان لے رہا ہوں ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ تم آج ہی سے آؤ اب کہہ رہے ہو کہ میری طبعیت ٹھیک نہیں ہے تو چلو تین دن کے لیے تم کو مہلت میں دے رہا ہوں ہاں لیکن تین دن کے بعد کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی ٹھیک ہے ٹائم سے پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ حافظ